गीत सुननाइ हमरा बहुत पसंद यऽआ गीत बजैए तऽ एकदम होइए नहि कि कोनो टेंशन रहए गाना सुनि लिऔ तऽगाना सुनएके बाद अहाँकेँ मन एकदम फ्रेश भए जाइए हमरा गाना सुनएके लिए या रिकॉर्डिंग करएके लिए मोबाइल लए छी ओहिसँ रिकॉर्डिंग करए छी या कोइ भी गाना हमरा हमरा मनपसंद यऽ तऽ हम यूट्यूबसँ सर्च करि लए छी सर्च कए कऽ हम ओ गाना सुनि लए छी सुनए छी हमरा गीतगाइनीओ बहुत पसंद यऽहमरा किछु सिङ्गरो सब यऽ जे बहुत पसन्द यऽ तऽ जेनाकि हमरा भए गेल जुबिन नौटियाल या फिर अरमान मलिक हम ई सबके गाना सर्च करि लए छी अपना गाबितो छी आ सुनितो छी कोनो काम नहि रहैए तऽ इएह सबमे लागल रहए छी आओर ई सब गाना वाना सुनि कऽ मन एकदम फ्रेश भी भए जाइए आओर हम गाबि कऽ अपन कोइ भी कामो करए टाइम जेनाकि हम चाइए बनाबए ला जाइ छिऐ तऽचाय बनबितो बनबितो हमरा गाना गेनाइ बहुत पसन्द यऽ गाना गाबैत रहै छी ओ चाय बनबैत रहए छी आओर इएह वजहसँ कि कोइ भी गाना हमरा नीक लागैए तऽ मोबाइलमे रिकोर्डिंगो कए लए छी गाना गाबितो गाबितो हम अहाँ अपन वीडियो बना लए छिऐ